یہاں میں کچھ اردو زبان میں کتب اور مصنفین کا ذکر کرتا ہوں جن کی زندگی اور نظریت نے میرے زندگی کو اثرات ڈالے ہیں راہ راست مولانا مودودی اس کتاب میں مولانا مودودی کی فکر اور ان کے تصور تصورات نے میری زندگی کو بہت اہم اثرات دیے ہیں شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب قدرت اللہ شہاب کی یہ کتاب ایک عظیم کتاب ہے جو میرے زندگی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے میری زندگی کی کہانی حکیم محمود سعید اس کتاب میں حکیم محمود سعید کی زندگی کے تجر تجربات نے میری زندگی کے تصورات پر بہت بڑا اثر ڈالا آپ کی تقدیر مولانا واحد الدین خان مولانا واحد الدین خان کی اس کتاب نے میری زندگی کو بہت بڑی تبدیلی دی ہے اور مجھے اپنی تقدیر کی اہمیت کو سمجھایا کیا کہتے ہیں مصطفیٰ ہمدانی مصطفیٰ ہمدانی کی اس کتاب نے میرے زندگی کے نظریے پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے اور میری سوچ کو بہتر بنایا ہے ایک کتب اور مصنفین میرے لیے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے افکار نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دکھایا ہے